कुएँ से पानी निकालने के लिए सर्वप्रथम तो रस्सी और बाल्टी का ही उपयोग करते हैं जैसे कि पुराने समय में करते थे लेकिन आज के समय में कुएँ से पानी निकालने के लिए काफ़ी नए नए विचार हम लोगो के दिमाग में है जैसे हम मोटर का यूज़ करके भी पानी निकाल सकते हैं और उसके बाद हम कुएँ के अंदर बोरिंग भी फिट करा सकते हैं जिसके जरिए कुएँ से पानी बाहर निकल सकता है और उसके बाद एक विधि पाइप वाली भी है जिसके लिए हम एक पाइप कुएँ के अंदर डालेंगे और उसका दूसरा सिरा कुएँ के बाहर होना चाहिए जिसमें से एक पाइप तो कुएँ के अंदर से पानी निकालेगा और दूसरी तरफ से उसमें से पानी बाहर आएगा जिससे लोगों की सहायता होगी इसके बाद आप कुएँ से इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके भी हम पानी को निकाल सकते हैं एलेक्ट्रिक मोटर तभी काम करेगी जब गाँव में लाइट होगी गाँव देहातों में लाइट काफ़ी कम रहती है इसके लिए हम जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं जब लाइट न होने की स्थिति में हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है और एलेक्ट्रिक मोटर फिट हमारे कुएँ में तो हम जनरेटर का यूज़ करके फिर हम उसके जरिए पानी निकाल सकते हैं और पानी की आवश्यकता तो हमें काफ़ी होती है हमारे सुबह उठने से ले के रात को खाना बनाने तक हर चीज के लिए एक खेतो में सिचाई के लिए जानवरों के लिए हमारे खाने पीने के लिए और घर के सारे काम संपन्न करने के लिए पानी की हमें आवश्यकता होती है पानी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है इसलिए